हमरा सबके बिहारमे जैसे क्रिकेट उर्केट खेलै लए जाइ छै तऽ जैसे कि कोनो चोट उट हो जाइ छै कोनो जे क्रिकेटर हो कोनो जे खिलाड़ी हो ओकरा सबके चोट उट लागि जाइ छै तऽ ओकरा सबके एकदम अच्छासँ इलाज होइके चाही आओर की जे एकदम ओकरा सबके बीमा मिलैके चाही डॉक्टर अच्छा होइके चाही की ओकरा सबके इलाज अच्छासँ हो सके आओर की हमरा सबके यहाँ है जे की उतना थोड़ा सुविधा नहि देबल जाइ है अभी सबके डॉक्टरके मतलब यहाँपर उतना जरूरी है जे खेल यहाँ होयत रहै छै तऽ उतना किछु सुविधा उविधा नहि है हमरा सबके डॉक्टर ओक्टरके उतना भी ना देल जाइ छै आओर इ है कि अभी सब मतलब अहाँ सबके ई है बिहार सरकारसँ जे है कामना जे खेलाड़ी जे खेलैत रहै छै यहाँपर तऽ यहाँपर जे सब खेलाड़ी सबके सुविधा अच्छासँ देबल जाइके चाही तऽ देबल जाइके चाही जैसे की ओकरासबके इलाजके बीमा होइके चाही बन्हिआसँ आओर इलाज उलाज अच्छासँ एकदम ओकरा सबके ठीकसँ होइके चाही